हा असांजे घर में नल त आहे ऐं नल जो पाणी असांखे मिलंदो आहे जीअं सर्दी हूंदियूं आहिनि त रोज़ु नल ईंदो आहे पर जीअं ई थोरी गर्मी अचणु लॻंदी आहे त नल थोरो हिकु ॿिनि ॾींहं जी आड़ में ईंदो आहे त तंहिंजे करे असां घर में बोरींग लॻाए रखी आहे ऐं बोरींग जो पाणी शायदि थोरो बाड़ो आहे ऐं थोरो सो पीलो आहे त असां उहो पीअण में पीअण में इस्तेमालु न करे सघंदा आहियूं तंहिंजे करे असांखे नल जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं अगरि नल जो पाणी असांखे रोज़ु मिले त ॾाढो ई सुठो पर मां सोचिंदी आहियां की कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि की जेके नल जो पाणी मतिलबु नथा वठी सघनि जेके पैसा नथा भरे सघनि नल जा ऐं हुननि खे पाणीअ जी ॾाढी ज़रूरत आहे त उहे खुंहुं जो पाणी भरे करे ऐं इस्तेमाल था कनि त जीवन ईअं आहे की भई मिले पर असांखे पाणी मिलण ई खपे त तंहिंजे करे मां चवंदी आहियां की उन्हनि खे थोरो घटि घटि रेट ते घटि बिल ते थोरो ग़रीबन खे पाणी मिलणु खपे तंहिंजे करे ई असां पाणी पाणीअ जे करे छोकी पाणी ई जल ई जीवन आहे ऐं असांखे अगरि जीअं पाणी न मिलंदो आहे असां हलु ॿासण न मलिंदा चवंदासीं की हलु कपिड़ा बि थोरे मेरे पाणी में धोई था सघूं पर असांखे पीअण लाइ त साफ़ु सुथिरो ई पाणी खपे ऐं अगरि असां साफ़ु सुथिरो पाणी न पीअंदासीं त असांजी सिहत ख़राब थी वेंदी तंहिंजे करे असांखे पाणी सुठो ई खपे पीअण लाइ त लॻंदो आहे की पाणी साफ़ ई अचे हाणे नल हिकु ॿिनि ॾींहनि जी आड़ में ईंदो आहे तॾहिं बि कोशिशि कंदा आहियूं पर असां चाहींदा आहियूं की नल रोज़ ई अचे भली अधु घंटो ॾियनि पंद्रहं मिंट ॾियनि पर पाणी डेली ई ॾियनि